ग्रामीण लोगों के लिए क़ानूनी सेवा में बहुत सारी परेशानियाँ आती है जैसा कि उनको वकील नहीं मिलता है या थाना गाँव से दूर होता है कचहरी वग़ैरह ये जो सारे हैं ये उन ग्रामीण इलाक़े वाले लोगों से दूर होता है या शहर में होता है इस कारण उनका बार बार इधर उधर आना जाना पड़ता है कोर्ट कचहरी के चक्कर निकालने पड़ते हैं और वहाँ पर उनको डेट दी जाती है जिन पर वह चक्कर निकाल निकाल के थक जाते हैं और भी बहुत सारी परेशानीयाँ होती कभी उनकी गाड़ी निकल जाती है या वो सही टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं या सही टाइम पर पहुँचने के बाद में भी उन लोगों को वकील है या जो थाना अधिकारी है इंस्पेक्टर है वो नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ख़ास कर के ग्रामीण लोग क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं बहुत किलोमीटर दूर से रस्ता लंबा रस्ता तय करके आते हैं और उन्हें फिर ये परेशानियाँ झेलनी पड़ती है जिस से वो फ़िजिकली और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं